हाँ प्रणाम बोलिए इस बिहार में तो बहुत सारे मंदिर है आपको वैसे अभी यहाँ वैसे बहुत सारे मंदिर मठ घूमने फिरने के लिए दर्शनीय स्थान है फ़िर से एक अच्छा और कहा जाए तो सिंहेसर थान बहुत ही दर्शनीय स्थान है आप यहाँ भी घूम सकते हैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध है केसर स्थान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे यह पूरे एक विश्व पटल पर है थिनेसर नगरी बहुत यहाँ शंकर जी का मन्दिर है जो कि बहुत ईसा पूर्व के सिंह कालेनित बाबा भोले का अस्थ स्थापना यहाँ हुआ है औ यहाँ देश विदेश के आदमी सभी तरह के आदमी यहाँ घूमने फिरने के लिए दर्शनीय के रूप में आते हैं यहाँ रहते हैं यहाँ रहना टहलना कहिए तो सारी तरह का आपको आनंदित बाग बगीचा तालाब सारी चीज़ देखने के लिए भी सारी सुविधाएँ उपलब्ध है

और भी घूमने का प्लान है तो और बोलिए नहीं तो यहाँ सबसे दर्शनीय स्थान है यहाँ देश विदेश से लोग आते ही जाते रहते हैं सबसे सर्वोत्तम है सिंहेसर नगरी में आपको हर तरह की सुविधा है रहना खाना तालाब देखने के लिए मछली फील्ड बाग बगीचा रूम आवासीय और धर्म